ہیلو سر کیا آپ ٹنڈے کبابی سے بول رہے ہیں سر میں اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ آپ کے ہوٹل میں آنا چاہ رہا تھا تو کیا اس کے لیے میز یا بکنگ خالی ہے اچھا اچھا اوہ تو بکنگ ہے تو اس کے جو چیزیں ہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں دستیاب ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں جو مل سکتی ہیں بآسانی جیسے مٹن ہو بریانی ہو شیرمال کباب ہے روسٹیڈ ہے یہ جو لکھنؤ کی مشہور چیزیں کلچا نہاری ہے یہ آپ کے پاس کیا موجود ہے اچھا اچھا اچھا سر کیا آپ بکنگ صبح کے وقت کے بجے کھلتا ہے اور شام میں کے بجے بند ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے آپ کو کیا بتا سکتے ہیں او کے او کے اچھا سر یہ کیا آپ کے وہاں بکنگ کے ساتھ ساتھ گاڑی پارکنگ کا نظام ہے کیونکہ لکھنؤ میں جیسا کی ٹرافک نظام بہت گڑبڑ ہے اور کافی ٹرافک رہتی ہے جام بہت رہتا ہے تو اس کے لیے ٹرافک کا کیا نظام ہے آپ کے وہاں اچھا با اگر میں فور ویلر سے آنا چاہوں تو بآسانی کہیں کھڑی کر سکتا ہوں گاڑی یا نہیں اچھا خیر سر آپ کے پاس فور ویلر گاڑیاں جیسے کھڑی کرنے کا کچھ نہ کچھ نظام ہونا چاہیے جو بآسانی کوئی دور سے بھی آئے تو وہاں رک کر کھانا کھانا چاہے تو کھا سکے اس کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے خیر سر ان شاء اللہ